हैलो आपके यहाँ क्या क्या सब्ज़ी है अच्छा तो गोभी कितना कितने फूल दे रही हैं और टमाटर कितने किलो दे रहे हैं और पालक कितने किलो दे रहे हैं अच्छा और ये काला की मटर कुछ कम नहीं करेंगी अरे तो हमको सारा सब्ज़ी लेना है कुछ कम करिए मेरे पास पैसा भी कुछ कम है हाँ तो ऐसा करिए कि कुछ मेरा सौ रुपये में मेरा पूरा सब्ज़ी हो जाए अरे हमको मटर लेना है आलू लेना है टमाटर लेना है गोभी लेना है नहीं तो पहले आप फोन पर बताइए अगर सब्ज़ी सस्ता पड़ेगा और तब उसके बाद हम आएंगे तो अभी तो हम अपने घर में काम में फंसे हैं अगर किसी को भेजेंगे तो दे सकती हैं हाँ तो हाँ तो भेज रहे हैं दे दीजिए लेकिन पहले आप हमसे बात कर लीजिए कम कम में सब्ज़ी दीजिए इतना महंगा सब्ज़ी देगी तो बताइए हम कैसे ले पाएंगे ऐसा है न टमाटर की लगा दीजिए बीस रुपये किलो

बीस रुपये टमाटर लगाइए चालीस रुपये मटर लगा दीजिए और तो कितने में देंगी चालीस में टमाटर लगा दीजिए और अच्छा चालीस में टमाटर लगा दीजिए बीस में मटर दे दीजिए और नया आलू रखी है कि पुराना रखी हैं हाँ तो नये कितने किलो दे रही हैं अरे तो चालीस का लगा कर दे सकती हैं नहीं चालीस में दीजिए तो फिर हमको दे दीजिए दो किलो अभी नहीं होगा ठीक है अच्छा भेज रहे हैं अपने लड़के को आप दे दीजिए रख रहे हैं नमस्ते है न